मुंहिंजो लक्ष्य इहो ई आहे ज़िंदगी में भई जीअं मां पंहिंजे माउ पीउ मूंखे सुठा गुण विधा इहे लाइक़ु ठाहियो ज़िंदगी में मूंखे तीअं मां पंहिंजी धीउ में बि सुठा गुण विजा हुन में सुठियूं आदतूं विझा हूअ रिल मिल करे सभिनीनि सां सुठे नमूने ॻाल्हाए नंढनि वॾनि खे इज़त ॾे कॾहिं बि कंहिंजो अपमान न करे उहा वॾी थी मकरे सु पढ़ाई लिखाई करे सुठे उहिदे ते बिहे हुते नालो कमाए कॾहिं बि मूंखे हीअं न लॻे कि मां पंहिंजी धीउ खे वॾे करण में कोई हीअं परवरिश में कोई कमी छॾी आहे भई इन लाइ उहा हीअं निकिती आहे मूंखे हमेशह हीअईं खपे कि उहो मुंहिंजो नालो वधाए ऐं सुठे उहिदे ते चड़े ऐं सभिनीनि जो आदर भाव करे वॾनि खे नंॾनि खे सभिनीनि खे प्यार ॾे जीअं मुंहिंजी नानी ॾाॾी मुंहिंजे माउ मूंखे ईअं सुठा गुण विधा आहिनि सुठियुं ॻाल्हियूं सम्झायूं हुअईं मां पंहिंजी धीउ खे बि सभु कुझु विझां उन खे बि सुठो इंसानु ठाहिरायां जीअं वॾी थी करे मूंखे कोई हीअं न चए भई तू पंहिंजी धीउ खे वॾो कीअं कयोसि सुठा गुण न विधा अथई हमेशह मूंखे ईअं लॻे के मुंहिंजी धीउ मुंहिंजो नालो मथे करे ऐं मूंखे हमेशह गर्व महसूसु थिए के मां पंहिंजी धीउ खे सुठो पालण पोषण ॾिनो आहे ऐं मां हुन खे सु सुठी तहज़ीब ॾिनी आहे